हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान फ्रिज है इंडक्शन है वाशिंग मशीन कूलर टी वी वगैरह इंडक्शन से हमें यह राहत मिलती है कि उसमें चूल्हा जलाने पहले चूल्हा जलाया जाता था लेकिन इंडक्शन से ना तो धुंआ लगती है न तो आँच लगती है इससे हमें आँखों को आराम मिलता है और न बर्तन जलते हैं और खाना भी जल्दी बनता है इसलिए हमें इंडक्शन से बहुत सारे फ़ायदे हैं और फ्रिज फ्रिज है तो उससे हमें ठंडा पानी पीने को मिलता है और जैसे हरी शाक सब्जी पहले सब सूख जाया करती थी लेकिन फ्रिज में हरी सब्जियों को रखने से वह ताजी बनी रहती हैं दूध है वह भी फटता नहीं है फ्रिज में रख दो वह उसी तरह बना रहता है और जैसे कोई खाना बच गया तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है खाना खराब हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है उसे फ्रिज में रख दे तो वह वैसा ही बना रहता है चाहे जो कुछ भी रख दो और पानी है इतनी ज़्यादा गर्मी है तो यही दिल करता है कि कहीं ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो पी लें पहले नल का ही पानी पीने को मिलता था लेकिन अब फ्रिज में ठंडा पानी भी पीने को मिलता है जिससे बर्फ़ का कोई काम हो तो बर्फ़ भी बन जाता है इससे हमें फ्रिज से बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं टी वी है तो जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं और जैस कुछ देखने को समाचार हुआ हमारे घर के आदमी लोग अक्सर समाचार देखते हैं तो देश विदेशों की खबर हमें टी वी में दिखाई देती है समाचार में सुनने को मिलता है हम लोग जब टाइम मिलता है तो लगाकर कोई न कोई सीरियल वगैरह या कार्टून बच्चे कार्टून ज़्यादा देखते हैं हम लोग टाइम मिलता है तो हम लोग सीरियल देखते हैं इससे हमें टाइम हमारा टाइम भी कट जाता है और अच्छा भी लगता है टी वी टी वी में अच्छे अच्छे धारावाहिक आते हैं सीरियल जो कोई कोई सीरियल ऐसा अच आ आता है जो समझने में अच्छा भी लगता है पारिवारिक भी होता है तो अक्सर महिलायें सीरियल ही ज़्यादातर देखती हैं बच्चे कार्टून देखते हैं और वाशिंग मशीन है जिसे पहले लोग हाथों से साफ करते थे तो दिक्कत होती थी अब है वाशिंग मशीन है उसमें कपड़े डाल दो तो वह थोड़ी देर में वह खुद ही धुल जाता है तो इससे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं समय का भी बचत होता है कपड़े डाल दिए हम कोई और काम कर रहे हैं तो इससे हमें दो दोनों काम हमारा एक साथ हो जाता है कपड़े भी धुल जाते हैं हमारा काम भी हुआ करता है तो इससे अब जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आई हैं उससे हमें बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं जितनी जितनी सुविधाएँ हैं वह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से ही उपलब्ध हैं होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐसी है जिसको पहले गैस होती थी गैस में गैस कभी कभी बर्तन जल भी जाते थे गैस पर लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है इंडक्शन में बर्तन बिल्कुल भी जलते नहीं हैं न कोई निशान पड़ता है और बहुत जल्दी खाना बनता है इससे हमें इंडक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हम ज़्यादातर मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक में ही आता है मोबाइल में हमें कहीं भी बात करना हो किसी से भी बात करना हो हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम विडियो काल से ही एक भी दूसरे को दिखा देख लेते हैं बातें कर लेते हैं तो मोबाइल भी अच्छी चीज़ है हमें कहीं से भी किसी से बात करनी है बात कर लो देखना चाहते हो दिख देख वीडियो काल करिए एक दूसरे को देख भी सकते हैं बातें भी कर सकते हैं और उससे हमें कोई भी जैसे फोटो वगैरह खींचना है उसे हम खींच भी सकते हैं आगे आगे के लिए कि हाँ कभी हम इसे खोलकर देखें तो यह तो कि हमारा कब का फोटो है कब क्या हुआ था कैसे और एक दूसरे को वीडियो काल से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग आमने सामने ही बैठे हैं इस तरह से हमें बहुत सारी सुविधाएँ मिलती है ए सी है ए सी से ऐसा है गर गर्मी में बहुत जा बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ए सी वगैरा ए सी है उससे हमें बहुत राहत मिलती है वह ए सी लगने से कमरे में पूरी ठंडक रहती है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है हर एक इलेक्ट्रानिक चीज़ें अपनी अपनी जगह पर वह अपना बहुत अच्छा काम करती हैं टी वी वगैरह है यह भी बहुत अच्छी चीज़ है